ओ भारत भारतनि जारिमिना स्तार्त जादोंमोन इन्दास भेलि सिभिलायजेसन ओमफ्राय आर्यानफोरा भारताव फैनायनिफ्राय बेनि उनाव बेनि उनाव स्तार्त जा बेनि उनाव स्तार्त जादोंमोन जेब्ला ब्रिटिशफोरा इण्डियाआव फैनानै रुलिं खालामो रुलिं खालामनायनि उनाव बिसोरो गोबां बोसोर इण्डियाआव थाबाय थादोंमोन इण्डियाआव थानायनि उनाव इण्डियाखौ गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि गादबनाय कल'नायज खालामनाय जायखिजाया बिथिंआवनो इण्डियानफोरखौ भारतारिफोरखौ गादबना दोन्नाय बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै बेफोरनि सोमोन्दै बेफोरनो जों बेफोरनो भारतनि बांसिन मख'जाथाव जारिमिन ओनिफ्राय जों ओनिफ्राय जेब्ला इण्डियाना फ्रिदम फ्रिदम फायतार जों फ्रिदम फायत खालामदोंमोन बिसोरनि एगेनस्ताव ब्रिटिशफोरनि एगेनस्ताव ब्रिटिशनि एगेनस्त दङब्ला बेयाव इण्डियानफोरा गोबां इण्डियानफोरा गोबां स्त्रागाल खालामनांगौ जादोंमोन ओनिफ्राय जेब्ला उदांस्रि मोनो इण्डियाआ उदांस्रि मोनो बेनो जाबाय गोग्गाथाव जारिमिन फिफ्तिन आगष्ट नाइन्तिन फर्ति सेबेन बेनो मोनसे गोग्गाथाव जारिमिन ओनिफ्राय बे उदांस्रि सोमावसारनायाव मोजां मोन्नाय सुबुंआनो जाबाय महात्मा गान्धी बेखौ भारतनि बिफा होन्नानैबो बुंनाय जायो